हैलो हैलो मैम नमस्ते मैम तुस कुद्ध तुस डुग्गर हेरीटेज़ दा बोल्ला नै मैम एह् असें कुछ खानै बास्तै कुछ मंगवाना ऐ ते इद्धर केह् केह् ऐ अच्छा भी तुस होम डिलीवरी बी करी सकने आं उद्धरा अच्छा ते ओह् उंदा प्राईस केह् केह् ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तुस मिगी ना मोमोज़ दी होम डिलीवरी कराई ओड़ो साढ़े घर ठीक ऐ में थाह्नूं एड्रैस सब देई देगी तुस मेरे घर पहुंचाई ओड़ेओ